ہلو ہاں جی وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ جی جی میں ہی بات کر رہا ہوں ہاسپیٹل میں یہ پیروں کا علاج چل رہا ہے جی پیروں میں درد جا نہیں رہا ڈاکٹر بھی آ رہے دیکھنے کے لیے لیکن ہاں درد جو کا تو ہے پر تھوڑا بہت بس جب دوا کھا لیں تو تھوڑا بہت فرق پڑ جاؤ اس کے بعد میں جو ہے پھر ایسا ہی ہو جاؤ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جی تھینک یو ٹھیک وعلیکم السّلام